हाँ हैलो बोलिये हाँ जी हाँ जी पूछिये हम लोग भी बिहार हाँ जी पूछिये हाँ बोलीये छठ हाँ हम लोग तो हम लोग तो बिहार के ही रहने वाले हैं और छठ पूजा तो बहुत महत्तम है हम लोग बहुत उनको पूजते हैं सूर्य देव डूबते और डूबते सूरज को भी किया जाता है उदय सूरज को भी किया जाता है

और जैसे कि और जैसे कि ये तीन दिन चार दिन का व्रत होता है एक दिन तो पहला दिन होता है नहाये खाये उसमें नहाये खाये के दिन में जैसे कि चना का दाल और कद्दू बनाया जाता है नहाये खाये बोलता है और क्या होता है दूसरे दिन हो कर के खन्ना बोलता है खन्ना भी खीर और पकवान पकाया जाता है और खन्ना होता है और तीसरे दिन भी तीसरे दिन भी जा कर के पकवान पकाया पका कर के पूड़ी बना कर के ठेकुआ बोलता है बिहार में तो बना कर के हम लोग नदी नदी के पास जाते हैं हाथ पर सूरज देव करली करते हैं और उनको सूरज देव पसंद होते हैं और ऐसा सूरज देव सबसे बहुत महत्तम प्रव है ये हम लोग का बिहार में से बहुत फायदा मिलता है बहुत पसंद होते हैं सूरज देव ये चार दिन का पर्व होता है फायदा यही होता है जैसे कि ये अपने बाल बच्चे के लिये किया जाता है घर में व्यक्ति स्वस्थ रहें और सूर्य देव तो हरी हर जिला होर वक्ति में होता है ऐसा ये पावन है के हर घर में होता है बिहार हर घर में होता है हर घर में होता है पूजा पाठ करने से लाभ या और कुछ नहीं होता है भगवान को प्रसन्न किया जाता है कष्ट किया जाता है उन्हें जल व्रत रख कर के चार दिन नीराहा कर के भगवान को साफ वाफ किया जाता है

चार दिन का व्रत होता है ये बहुत एकदम मतलब श्रद्धा रूप से त्यति करके ये पर्व मनाया जाता है रोज तैयारी करना पड़ता है प्रेज भी करना पड़ता है ये व्रत बहुत अच्छा होता है सबसे हम लोग का बिहार में बहुत